हेलौ नोंथांनि केब एजेन्सि निफ्राय आं मोनसे केब अर्डार खालामदोंमोन आरोना ओमफाय दा आं माखासे एंगार हायै जाहोननि थाखाय आं केब खौ केन्सेल खालाम नांबाय केन्सेल खालाम नांनाय जाबाय ओमफाय आं नोंसिनि एजेन्सि याव माखासे रां एडबान्स होखादोंमोन ओमफाय दा केन्सेल खालामनायनि जाहोननि थाखाय आंनि बे माखासे एडबान्स होखानाय फैसाफोरखौ आंनि गुगोल पे बा फनपे याव हरनो हागोन आरोना एखाउन्ट आवबो हरनो हागोन